असांजे पूरे इतिहास में सिंधी भाषा जो सिंधी भाषा ते त ऐं ॿियनि भाषाउनि ते बि हिन संस्कृतिअ जो ॾाढो प्रभाव पियो आहे ॾाढो फर्क़ु पियो आहे छाकाणि त सिंधियुनि खे ॾिसी ॾिसी माण्हू धंधो करण सिखिया आहिनि सिंधी जिते वञनि था मिठी ॿोली ॿोलनि था प्रेम भाव सां रहनि था सिंधियुनि पंहिंजे बल ते पंहिंजो धंधो वधायो आहे सिंधियुनि सभिनी सां मिली जुली रहंदा आहिनि हर तीज त्योहार जो बि हुजे कहिड़ी बि जात वारा हुजनि हुनसां ग गॾी मिसे मल्हाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि सां हिली मिली पवंदा आहिनि असांजी संस्कृति ते हेतिरी छाप हई अथनि की अॼु सिंधियुनि जा तीज त्योहार जीअं आहे असांजो चेटीचंड चेटीचंड पूरे भारत में मल्हायो वेंदो आहे चेटीचंड में अॼु बि जातुनि वारा बि शामिलु थींदा आहिनि ऐं बड़े हर्षोउल्हास सां हुननि सां गॾ चेटीचंड मल्हाईंदा आहिनि असांजी संस्कृतिअ में सिंधियुनि जी ॾाढी गहरी छाप आहे